औ

मामोन हेलौ आं गावबुरा

नोंसोरो आंनो एफ्लिकेसनखौ लाबोग्रोनांगोन ओमफ्राय माबोरै माबोरै जादों नोंसोरनि हानि बिसय मा मा मा जाया बबेजों सोर मा बबे हाखौ मा खालामदों बेखौहाय नों लिरनानै लाबोनांगोन आंनिसिम एफ्लिखेसन लाबोनांगोन ओमफ्राय औ हाया नोंसोर सानैनि ए बिदिनो एफ्लिखेसन लाबोदो ओमफ्राय होमब्लासो बुजिसिगोन आं नोंसोरनि हाया माब्रैनि दावराव जादों बेखौ रालायनांगोन सामलायनांगोन आरो नोंसोरनि बेबायदिबा नोंसोरनि थासारिया गाज्रि जागोन नोंसोरनि हाया बेबायदिबा इलिगेल जानानै थागोन ओंखायनो नोंसोरो एफ्लिखेसनखौ लाबो आं खालामगोन दे लाबोग्रो एफ्लिखेसनखौ लाबोग्रो एफ्लखेसनखौ नायनानैसो आङो गासिखौबो बुजिनो हागोन हमनो हागोन रायलायगोन नोंसोरो दिनैनो लाबोयोना गाबोन फुङाव लाबोयो लाबोदो जिखुनो थाबैनो लाबोदो नङाबा हाया इलिगेलै थाबाय थागोन नोंसिना ओरैहाय रायलायनांगौ मिथिं जुदि रायलायनायाव जुदि मानियाब्ला रायजो राजा लानानै मिथिं खालाम नांगोन खारन गावनबुरायाथ' गावबुरा बुंबाथ' मानिनांगोन औ सोर लिगेल सोर इलिगेल बेखौ नायगोन सोर इलिगेल सोर लिगेल नोंसोर एफ्लिखेसन लाबोब्लासो नुसिगोन

औ दे दे